हाँ हम बहुत से पूजा पाठों में शामिल हैं और हमारे घर भी कभी कभी पूजा और बाहर तो करते ही हैं और खाना पकाने में सक्षम हैं वैसे सामर्थ में हुई फिर भी इस के बारे में बहुत सी जानकारी है खाना पकाने खाना पकाने में जो आते हैं उन के पास से है हम बहुत सी विशेश जानकारी लेते हैं और वो खाना भी बहुत अच्छा बनता है और पूजा पाठ का खाना एक दम शुद्ध और शाकाहारी होता है क्योंकि पूजा पाठ में माँसाहारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है और ये पूजा पाठ यह है ना किसी महीने की पर दे कर पूजा पाठ किया जाता है और खाने में जो सब से पहले खाना बनाया जाता है उन को सब से पहले गणेश जी को चढ़ाया जाता है